दौड़ने से सबसे मूल्यवान सबक यही मिलता है हमें कि दौड़ने से जो है शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है दौड़ने से शरीर की जो है जितने भी अंग हैं बहुत अच्छे तरीके से जो है चलते हैं दौड़ने से हमारे शरीर के भी में खून का दौड़ान अच्छा होता है जिससे हमार हमारा शरीर फ़िट रहता है और जितना ज़्यादा आप दौड़ेंगे जितना ज़्यादा आप जो है व्यायाम करेंगे उतना आपका शरीर फ़िट रहता है और दौड़ना तो हमेशा सेहत के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा रहा है आज जो है जब कोई खेल कोई प्रतियोगिता आती है तो उसमें जो है दौड़ सबसे जो है ज़्यादा ज़रूरी होती चाहे फ़ुटबॉल लो चाहे क्रिकेट ले लो चाहे कुछ भी ले लो दौड़ना ऐसी एक गतिविधि है जिसके द्वारा हम आपन अपने शरीर को फ़िट और तंदुरुस्त रख सकते हैं तो दौड़ने का सबक तो यही है कि जो है दौड़ने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है फ़िट रहता है दौड़ने से सारे अब हमारे शरीर के सारे अंग चलते हैं सारे अंग जो है हिलते डुलते हैं जब सारे अंग हिलते डुलते हैं तो सारा सम्पूर्ण शरीर हमारा स्वस्थ रहता है और जो है दौड़ने से शरीर जब स्वस्थ रहेगा शरीर जो है खाना खाएँगे वो हजम होगा अच्छे से तो हमारा शरीर आटोमेटिक स्वस्थ रहेगा और दौड़ने का यही है कि दौड़ने से जो है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहता है दौड़ने से हमारा जो है शारीरिक विकास अच्छा होता है दौड़ने से हमारा जो है शरीर अच्छा रहता है दौड़ने से यही सब चीज़ें फ़िट रहती हैं और दौड़ना जो है हर व्यक्ति को बहुत ही आवश्यक है और दौड़ने का सबक ये है कि दौड़ने से हम अपना जो है शरीर की क्षमता बढ़ा सकते हैं शरीर का जो है पावर बढ़ा सकते हैं और हम किसी अगर रेस में जाते हैं या किसी प्रतियोगिता में जाते हैं तो जो हम लगातार उसका तैयारी कर रहे हैं लगातार हम दौड़ रहे हैं तो हमको जो है उस परीक्षा को उस प्रतियोगिता को जो है दौड़ को निकालने में आसानी रहेगी चाहे आप मिलिट्री में जाओ चाहे पुलिस में जाओ किसी भी जाओ अगर आप दौड़ रहे हैं लगातार तो इससे आपको जो है बहुत ही आसानी रहती है तो दौड़ने से जो है ये सब चीज़ें होती हैं और दौड़ना हमारे शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है दौड़ने से हमारे शरीर में हं सारी अच्छी अच्छी क्रियाएँ क्रियान्वित होती हैं हर व्यक्ति को दौड़ना चाहिए दौड़ने के खातिर समय निकाल ज़रूर पाँच मिनट का समय निकालना चाहिए जिससे हम अपने शरीर को फ़िट रखें तंदुरुस्त रखें और दौड़ने से हमारे शरीर में जो रिलैक्सपन आता है जो हम साँस लेते हैं उससे फेंफड़ा भी बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमारे जो है साँस लेने की स्पीड बढ़ जाती है तो इससे हमारे शरीर को बहुत अच्छी ऑक्सीज़न प्रदान होती है क्योंकि जो है साँस जब तेज़ी से चलती है तो ऑक्सीज़न का लेवल हमारे शरीर में बढ़ता है जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा करता है हमारे शरीर को बहुत अच्छा फ़िट करता है